हैल्लो हांजी कौन बोल्ला दा हांजी हांजी हांजी बोल्लो सर हांजी हांजी मानसर तो बोल्ला ने जी हांजी हांजी मेरे कोल गै कोंट्रैक्ट ऐ अजकल्ल हांजी हांजी हां हां सर कोई दो सौ रपेया घैंटे दा लैने अस हांजी हांजी नेईं ओह् ना एक्चुअली ओह्दे रेट फिक्स होंदे न ते ओह् दो सौ रपेया बाकी कोई निं तुस आओ हां हां हां ओह् कोई गल्ल निं तुस आओ साढ़ी गरंटी रेही ओह् करवाई देगे अरेंज कोई ऐसी हां हां हां हां हर फैसिलिटी लब्भग कोई ऐसी गल्ल निं हां रेट जैनुअन न जैनुअन रेट न कोई ज्यादा निं ऐ बिल्कुल हां बिल्कुल जैनुअन रेट न हांजी हांजी हांजी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अपने रक्खे दे मुड़े शुड़े कोई ऐसी गल्ल निं ऐ बधिया रोटी लब्भे गी अपने फर्स्ट क्लास रोटी लब्भे गी कोई चक्कर ही निं ठीक ठीक ऐ जी ओ ओह् हांजी हांजी हांजी ओ ओके जी ओके